हाँ सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ सर मैं अभी सोनभद्र जिले में हूँ और सर मेरे मित्र ने बताया की आपको इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता है और सर मैं सोनभद्र जिलों के साथ अच्छे से घूमना चाहता हूँ सोनभद्र को अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ तो सर क्या आप बताएंगे हाँ ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मैं घूम सकता हूँ एज़ अ टूरिस्ट कोई ऐसा जगह जहाँ पे अच्छा पहाड़ हो झरना हो क्या आप बता सकते है के वहाँ तक पहुंचने का कोई साधन जिससे आसानी से पहुंचा जा सके क्या आप बता सकते हैं कि रात में कोई ठहरने का कोई अच्छा जगह जो कम बजट में हो पर अच्छा हो होटेल में खाना कैसा होगा अब नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन खाना कैसा मिलेगा वेज या नॉन वेज अगर होटेल की मैं कुछ स्पेशल सर्विसेज़ लूँ तो क्या डिस्काउंट मिलेगा मुझे कोई और कोई आसपास में कोई और जगह जोधपुर इस जैसा की सर आपने बताया की यहाँ पर एक ज्वालामुखी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है उसके अलावा कोई दूसरा मंदिर है आसपास में जो सोर्स के अलावा सर जैसा कि आपने बताया कि कई सारी मंदिरें हैं और भी झरने हैं सर वहाँ जाने के लिए कुछ गाड़ी बुक करनी पड़ेगी या उसका सुविधा आप ही देंगे हमें बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं पहुँचकर वहाँ पर आप से कॉन्टैक्ट करता हूँ